म्हाका कॉमिडी शॉच पोवपाक आवडटा म्हज्या फेमिली वांगडा आनी म्हज्या इश्टां वांगडा म्हाका मुविझ पळोवपाक आवडटात आमच्या फेमिली वांगडा आमी एक शॉ पळयतात तो म्हणटात तो बरो बरो जगलोलो बरो परजळटो शॉ सब टिव्हीचेर येता तो तारक मेहता का उलटा चश्मा तातूंत जायते केरेक्टर आसात जेठालाल टप्पू भापूजी म्हण तो एक दया म्हण ती एक केरेक्टर आसा तातूंत एक सोसायटी आसा सोसायटीक एक सेक्रेटरी आसा जो म्हणटा तो आत्माराम तुकाराम भिडे तो बरो तो शिक्षक तो बरो कॉमेडी करता आनी तो सदां मुटा मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिडे इस सोसायटी का एकमेव सेक्रेट्री मुटा आनी फेमिली वांगडा म्हाका तियात्र पळोवपाक बरो बरो शॉक आहा आनी आमी वेग वेगळे शॉआक वेतात वा मारगांव रविन्द्र भवनां वा कुडचडे रविन्द्र भवनांत शॉ पळोवपाक वेतात हांवे बी दोन तियात्रांक बिश्टें स्मोल एक्टिंग केलोलें आसा जावं मूट तें म्हुज्या कॉलेजींत जालोलो जालोलो तियात्र आमी सेकेंड प्लेस जिखलोले आसात आनी म्हाका तियात्र पळोवपाक बरो आवडटा म्हणचे फ्रेंडा वांगडा बी तियात्र पळोवपाक आवडटा बरें दिसता आनी आनी आनी फ्रेंड्सां वांगडा आमी मुविझ बी वेतात होरर मुवी पळोवपाक बरेंच आवडटा आनी नॅटफ्लिक्साचेर सिरीज पळोवपाक आवडटा सिरीज म्हणजे मनी हायस्ट हांवें पळयलां ट्रॅंड्स हांवें पळयलां आनी म्हाका ल्हान ल्हान आसतना म्हाका मिस्टर बीन पळोवपाक आवडटालो म्हाका बरेंच हांवें म्हजो फेवरेट म्हणटा तो मिस्टर बीन आसतालो शॉ धाखलेपणींतल्यान आनी आजून पासून आसा डोरेमोन डोरेमोन हांवें पळयतालो धाकलो आसतना आनी तियात्र म्हूट तो म्हुजो म्हाका पोवपाक जायोच तियात्र म्हळ्यार हांव रोखडोच धांवतां खयींय आहल्यार हांव धांवता तियात्र आहल्यार आनी म्हाका अेश करून मुवी सिरीज वा तियात्र पोवपाक बरें दिसता कित्याक ते बरे मेसेज दितात आनी म्हाका बरें म्हजो मूड बरो ना जाल्यार म्हाका ते बरे हांसयतात आनी म्हजो मूड बरो करतात आनी हांवें जायते मुवी पळयलात म्हाका शाहरुख खानाचे सलमान खानाचे आनी रितीक रोशनाचे मुवी आवडटात तशेंच वरून धावनागे आवडटात म्हजी फेवरेट मुवी म्हजी फेवरेट मुवी हा ती छिंचोरे आनी थ्री इडियट्स ती ती कॉलेजिच्यो कॉलेजी कॉलेजिची बेस्ट मुवी सो म्हाक ती आवडटा तितूंत जायत्यो कॉमिडी आसात जायतें शिकोप शिकपाक मेळटा ते मुविंतल्यान आनी तशेंच कोंकणी क्रेजी मोगी मुवी हांवें पळयल्या ती इफ्फी नोमिनेट जालेली गोंयांतल्यान इंडियेंतल्यान इफ्फी नोमिनेट जालेली मुवी ती आनी तातूंत जोन डिसिल्वा हा को कॉमिडीयन कोंकणीचो आनी ताचो तेच्या पुतान बुरोयलोली ती मुवी आनी डायरेक्ट केलोली सो म्हाका एन्टर्टेन्मॅंट वायज म्हाका शॉज आवडटात कोंकणी हिंदी इंग्लीश हांव तीन भाशेन हांव पळयतां मुवीज या शॉज या सिरीज हांव पळयतां आनी हांव म्हाका न्यू न्यू मुवीज आनी सिरीज पळोवपाक बरें दिसता जेन्ना म्हज्या लागीं कांयच आसना करपाक हांव फ्री आसता तेन्ना हांव मुवी पळयतां आनी इन्सपिरेशन घेतां जायतें इन्सपिरेशन घेतां आनी म्हाका मुवीज वा एक्ट वा तियात्र बी पळोयन म्हाकाय बीन मोटिवेट जाता कित्याक म्हाकाय बीन एक्टिंग कोरपा आवडटा म्हाका हांव मोटिवेट जाता कोरपाक